دیکھیے اتر پردیش میں جو ہے ایک تو کبڈی کی ٹیم بہت مشہور ہے ہمارے یہاں ہر سال ہمارے یہاں چیئرمین صاحب ہیں کبڈی کا ایک دفعہ انھوں نے میچ کرایا تھا تو لوگوں نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اس کو اپنی ٹیم بنائی اور اس کو کھیلا اور جیتا اور بہت ہی مزے سے روز کھیلتے تھے اور ایک میدان تھا بہت بڑا میدان ہمارے گاؤں میں تو وہیں پر کھیلتے تھے بہت دلچسپی سے کئی دن تک ہم بھی کھیلے تھے دیکھا کرتے تھے اور اس کے بعد میں بیڈمنٹن کا بہت شوق ہے وہاں کے لڑکوں کو بیڈ منٹن بھی کھیلتے ہیں کرکٹس کا بہت اچھا شوق ہے تو یہ دو تین کھیل ایسے ہیں جہاں ہمارے اتر پردیش میں بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں بہت مشہور ہیں لوگ ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں بہت دلچسپی لیتے ہیں ان کھیلوں میں اور بہت دل کے ساتھ بہت دلچسپی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور گھومتے ہیں مزے لیتے ہیں